कासी विस्वनाथ वो नगरी है जो महादेव को अतिप्रिय है और उस नगरी में मैं भी घूमने कि इच्छा रखता हूँ और अतिप्रिय नगरी है जहाँ पर सारे तीर्थ स्थल हैं जो माँ गंगा के किनारे शिव जी का एक भव्य और प्रा अति प्राचीन मंदिर है जहाँ पर लोग दर्शन के अभिलाषी लोग जाते हैं और भोले बाबा का दर्शन करते हैं वैसे ही जो काशी विश्वनाथ में स्थापित है वैसे एक दूसरी यू पी में जगह है मथुरा वहाँ पर भी श्री कृष्ण के जन्मस्थली है जहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं फिर उसी के बगल में वृंदावन है वो भी राधा और कृष्ण के सम्बन्ध में स्थान है जहाँ पर अति मोहनीय और प्राचीन नगरी है जहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं फिर यू पी में अयोध्या है जहाँ पर भगवान श्री राम का जन्मस्थली है वो वहाँ पर भी लोग अति वह अति प्राचीन मंदिर है बना हुआ है अभी जो जो भगवान राम के जन्म से ताल्लुक रखता है वहाँ पर भी लोग दर्शन के लिए आते हैं अभी फिलहाल में ही इसी वर्ष बाईस जनवरी को राम जन्म भूमी के जगह पर राम जी का एक भव्य मंदिर बना है वहाँ पर भी लोग घूमने के लिए आते हैं वैसे ही बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग हमारे यू पी के वाराणसी में है वहाँ पर भी लोग घूमने जाते हैं और दूसरा ज्योतिर्लिंग एक उतराखंड के केदारनाथ में है वहाँ पर भी लोग दर्शन करने जाते हैं वहाँ पर भी शिवलिंग है इसलिए मुझे वो स्थान बहुत प्रिय है और घूमने की इच्छा रखता हूँ वैसे ही बैजनाथ धाम झारखंड में है वहाँ पे भी काफ़ी घूमने का अच्छा एक लोकस लोकेसन है जहाँ पर भगवान शिव के अति प्राचीन शिवलिंग है और ऐसे ही गुजरात में दो शिवलिंग है एक नागेश्वर शिवलिंग है महादेव का है और दूसरा शोभनाथ करके शिवलिंग है वहाँ पर भी लोग घूमने जाते हैं और तीसरा एम पी में उज्जैन महा उज्जैन काशी उज्जैन में अपना शिवजी का एक शिवलिंग है उज्जैन वहाँ पर महाकालेश्वर शिवलिंग है वहाँ पर भी लोग दर्शन करने जाते हैं फिर उसके बाद ओंकारेश्वर शिवलिंग है वहीं उज्जै एम पी में ही है फिर उसके बाद एक शिवलिंग आपका पड़ता है रामेश्वर शिवलिंग जो तमिलनाडु में है रामेश्वर महादेव का वहाँ पर भव्य एक शिवलिंग है फिर उसके महाराष्ट्र में दो है एक मल्लिका महाराष्ट्र में एक शिवलिंग है जो भिमाशंकर शिवलिंग के नाम से जाना जाता है और एक शिवलिंग त्र्यम्बकेश्वर मन्दिर के नाम से जाना जाता है और एक बारह ज्योतिर्लिंग में से मल्लिकार्जुन नाम के एक शिवलिंग है जो आंध्र प्रदेश में वहाँ पे भी जाना जाता है ऐसे ही हमारे भारत वर्ष में भिन्न भिन्न करके बारह ज्योतिर्लिंग है जो कि अति घूमने लायक अस्थान है जो भोले बाबा के शिवलिंग के रूप में विद्यमान है ऐसे ही हमारे भारत में बहुत सारे घूमने कि जगहें हैं जैसे ताजमहल है वहाँ पर लोग दूर दूर से

यही अपना भारत की विभिन्न विभूतियाँ है जहाँ पे लोग दूर दूर से विदेशों से दर्शन करने आते रहते हैं